गुजरात में मल्हाइण वारा सांस्कृतिक त्योहार हिन तरह आहिनि जीअं की नवरात्रि आहे चेटीचंड आहे चालीहो आहे त भाई जीअं की नवरात्रि आहे त उन में असां सभु गॾिजी करे गरबा कंदा आहियूं भाई जीअं त चालीहो आहे त उन में असां चालीह ई ॾींहं अखो पाईंदा आहियूं झूलेलाल मंदर में रोज़ु वेंदा आहियूं पलव पाईंदा आहियूं रोज़ु आरती थींदी आहे अखो विझंदा आहियूं ऐं चेटीचंड आहे त उन में असां सुबुह खां वठी मंदरनि में वेठा हूंदा आहियूं भंडारा लॻंदा आहिनि सर्कस कढंदा आहियूं इअं असांजे गुजरात में सभिनी जातियुनि जा माण्हू मिली करे सभु त्योहार सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि